हमारे यहाँ मतलब मूर्तियाँ बनाई जाती हैं मिट्टी की मूर्तियाँ गणेश लक्ष्मी की मूर्तियाँ हम बनवाते हैं जो धनतेरस के दिन हम पूजा करते हैं धनतेरस के दिन पूजा करते हैं दिवाली वाले दिन हम गणेश लक्ष्मी की मूर्ति को हम लाते हैं मार्केट से जिसे मिट्टी द्वारा बनवाई होती हैं उनका हम पूजा पाठ करते हैं उनको मंगवाते हैं तीज वाले दिन हम शिव पार्वती की मूर्ति बनवाते हैं मंगाते हैं उनका पूजा करवाते हैं और जन्माष्टमी वाले दिन हम रा कृष्ण भगवान की मूर्ति मंगवाते हैं मार्केट से मिट्टी के द्वारा बनाई गई होती है उनकी मूर्तियाँ मंगवा के हम पूजा पाठ करवाते हैं अच्छे अच्छे आजकल तो मार्केट में बहुत सारी मूर्तियाँ मिलती हैं

मार्केट में बहुत सारी मूर्तियाँ आती हैं मिट्टी द्वारा एक से एक मूर्तियाँ बनाई जाती हैं देखने में जो बहुत सुन्दर लगती हैं और अच्छी भी लगती हैं देखने में मतलब ऐसा लगता है कि रियल मूर्ति है और हम उनका मूर्ति मंगवाते हैं अच्छे से उनका पूजा पाठ करते हैं और उसके बाद हम उनको भोग लगाते हैं उनको दीया दिखाते हैं उनकी अच्छे से पूजा करवाते हैं और उसके बाद संडे के दिन हम अब हम हमारी पूरी फैमिली एकसाथ हम कभी घूमने जाते हैं पिकनिक पे कभी जाते हैं कभी साथ में कहीं बाहर डिनर पे जाते हैं और उसके बाद साथ में हमलोग खाना खाते हैं क्योंकि संडे के दिन ही हमारी सारी फैमिली एकसाथ बैठती है एकसाथ रहती है तो सबलोग सोचते हैं कि हमलोग घूमने जाएँ कहीं तो हमलोग कभी पिकनिक पे जाते हैं कभी बाहर की सब लोग के साथ घूमने जाते हैं कभी हमलोग डिनर के लिए चले जाते हैं तो कभी हमलोग इधर घूमने चले जाते हैं कभी मन किया तो हमलोग टूर पे चले गए मतलब संडे के दिन हमारी सारी फैमिली एक होती है क्योंकि संडे के दिन किसी को कोइ काम नहीं रहता है साथ सबलोग रहते हैं तो ये होता है कि एक दूसरे के साथ कितना टाइम हमलोग मतलब बिता सकें इस वजह से हमलोग बाहर कभी खाने पे चले जाते हैं तो कभी हमलोग नहीं चले जाते हैं घूमने के लिए कभी दर्शन करने के लिए कभी वाटर पार्क चले जाएंगे कभी कहीं चले जाते हैं मतलब संडे के दिन हमलोग अपनी पूरी फैमिली के साथ घूमते हैं फिरते हैं मस्ती करते हैं क्योंकि सारे मेम्बर संडे के दिन एकसाथ रहते हैं किसी को कोई काम नहीं रहता है

वो हमलोग खाते हैं सबलोग साथ मिल के या फिर घर पे ही प्लान बनता है हम बट्टी चोखा बनता है या फिर घर पे बनता है बट्टी चोखा ही बनता है तो जो साथ मिलकर इकट्ठा हो के खाते हैं एक एक साथ मिल के जो खाने में जो मज़ा आता है वो अकेले नहीं आता है हमलोग मतलब अपने तरीके से संडे के दिन हमलोग अपनी लाईफ बहुत अच्छे से एंजॉय करते हैं अपनी फैमिली के साथ पूरा टाइम देते हैं अपनी फैमिली को पूरा टाइम देते हैं आपके फैमिली के साथ हमलोग वो करते हैं घूमते हैं फिरते हैं अपना खाते हैं पीते हैं